आं जी आं जी बस ठीक ते तुस सनाओ बस खरे ते तुस सनाओ आं आं फ्यूज़ फॉल्ट केह् होए दा अच्छा अच्छा तारां सड़ी दियां तां अच्छा तां कोई निं शामीं आवां जां कल्ल आवां आं समझी गेआ गल्ल थुआढ़ी अं'ऊ आं तार नमीं पौनी ते कल्ल शामीं औना कल्ल मिगी नेईं औना होना ऐ मिगी कल्ल शामीं कम्म होर ऐ आं यशपाल जी तुस कल्ल सबेरै कल्ल शामीं चलो अज्ज शामीं औना ते सेट कराई औना अज्ज अ केह् आक्खा दे हैलो आं ओह् ते ऐ अ समझी गेआ समझी गेआ ठीक ऐ तार लेई आयो नमीं ओह् ते चलो बाद च करी लैगे नुहाड़ा स्हाब सुच्च ऐ अपना ढाई सौ रपेआ ते चार एम्पेयर दा अं ते ओह् तुसेंगी फ्री दा लाई ओड़गे भी आं भी रातीं माल लागै भी तां ते भी थुक्कना भी ऐ रातीं तां आं अं चलो कोई निं जियां तुस ऐआक्खो जियां तुस आक्खो भ्रावा चलो अच्छा भी ओके आया